मीडिया जो है या तो बहुत बढ़िया काम कर रही है और बड़ा हर चीज़ बताती भी है और जो बताती है वह सही भी होता है लेकिन हमारे बाज़ारों में तथा शहरों में मीडिया पहुँचती है गाँव देश की कोई बात मीडिया वाले नहीं जानते हैं न बताते हैं न मीडिया वालों से गाँव देश वालों से कोई उनका मतलब ही नहीं है जैसे तो गाँव देश बाले मीडिया के बारे में क्या बताएँगे और क्या जानेंगे जब उनके सामने जो चीज़ आती है वही जानते हैं वही बताते हैं और वह ही समझते हैं मीडिया वालों की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है और न रहेगी क्या जरूरी है यहाँ आने से जो बताते हैं सही या गलत वह शहरों का ही और बाज़ारों का बताते हैं गाँव देश का तो कोई न्यूज़ बताते नहीं है इसलिए जो भी कार्य हो रहा है वह ठीक हो रहा है